मुझे सलमान ख़ान बहुत पसंद आता है सलमान ख़ान वो जो एक्टर है और जो वो फिल्में करता है उसकी फिल्में मुझे बहुत पंसद आती हैं सलमान ख़ान ऐसा व्यक्ति है जो हर हर तरीकक़े से उनको एक्टिंग करने आती है सलमान ख़ान हर कल्चर में वो हीरो बना है तो उसे बहुत ही अच्छी तरीक़े से उसने निभाया भी है अगर मुझे सलमान ख़ान मिले तो मैं तो उसे बहुत पूछूँगी कि सर हमें मुझे ये बताइए कि आप जब बिग बॉस होस्ट करते हो तो क्या मुझे बिग बॉस कौन है ये बता सकते हो ये मेरा सत्रह सालों से उन से पूछना है क्योंकि बिग बॉस बहुत ही अच्छे से वो पफ़ोम करते हैं और पेश करते हैं सलमान ख़ान बहुत ही अच्छे नेक व्यक्ति है